एक टा ओहिमे होइ छै योग करनेके लिए से शरीरमे कोनो तरहके बेमारी ने होना चाही बेमारी होइके बाद जे छै भूख नहि लागै छै भूख नहि जागै छै तऽ ओहि तरहसँ शरीर दुबराबै छै दन होइ छै भूख नहि लागैके बादसँ भोजन ओकर कमी होइ छै भोजन नहि खा होइ छै नहि बढ़िआँसँ खाना खाइ छै तऽ शरीर दुबराबै छै शरीर सुरक्षित नहि रहै छै तऽ इएहसभ होइ छै शरीरमे कोनो तरहके बेमारी होइ छै बेमारी होयके बाद नहि शरीर ठीक रहै छै बेमारी होयके बाद भूख नहि लागै छै खायमे नीक नहि लागै छै कभी माथामे दरद छै पएरमे दरद छै नहि ठीक रहै छियै एहि दरदसँ परेशानमे छियै परेशानमे छियै

तऽ दबाइके लिए सोचय पड़ै छै आब कतहुसँ रुपैआ नानबै ओकर दबाइ नानबै खयबै शरीर ठीक रहतै कोइ तरहके बिमारी नहि होना चाही आ भूख नहि लागै छै पियास नहि लागै छै शरीरमे कमजोरी बहुत आबै छै ओहिसँ आलस आबै छै आलस आबै छै शरीर सुस्त लागै छै सुस्त लागयके बाद आब नींद बेसी आबै छै नींद आबै छै तऽ जब ओहिसँ रहै छै परेशानमे रहै छियै नींद आबयके बाद परेशानमे रहै छियै तब अथिके टेंशनके मामिलामे पड़ जाइ छियै सेसभ